एतऽ रोजी रोटीके लेल बिजलीपर तऽ निर्भर लोक छेबे करै बिजलीपर अपनेके इंडक्शन चुल्हा छै जे बिजलियेपर चलै छै आओर ओहिपर खाना बनबैमे सुविधा होइ छै आओर ओकर इण्डक्शनके मीटरो कम उठै छै तऽ इण्डक्शनके प्रयोग अपनेके छै बिजली कटौतीमे रौशनीके लेल एखन तऽ एल ई डी बल्ब आयल छै तऽ एल ई डी बल्ब सँ तऽ जरूर बिजलीके कटौती छै लगभग लोग एखन आब एकरे प्रयोग कऽ रहल छथि जे एलईडीके जे छै एक बीचमे सरकार से दस टाकामे देने छलथिन तऽ बहुत बेसी लोक ओकर यूज केलकै तऽ फेर हमरा इएह यऽ जे एल ई डी अगर सस्ता रुपमे होइ तऽ समाजके लेल ई बढ़िआँ हेतै जे कतौ अगर जड़ैत हेतै एकटा दूटा कतौ अगर सस्ता बल्ब लोक जलबैत हैत बेसी वाटवला तऽ ओ एलईडीवला लगाकऽ ओहिमे ओकर सुरक्षा कऽ सकैए तऽ इन्वर्टर तऽ एहि इलाकामे कम लोकके छै ग्रामीण इलाका छै बहुत पाइवला लोक तऽ बाहरे रहै छथि गाममे तऽ लोक ग्रामिणे परिवेशमे रहैए जे किछु गाममे काज करै छथि वएह सब इन्वर्टर किछु लोक लगौने छथि लेकिन एखनो इन्वर्टरके समाजमे कमी छै